हमरा सबके खेलकूद बड नीक लागय छलै बचपनमे हमसब खूब खेलय धूपय छलहुँ रङ्ग बिरङ्गके खेल खेलय छलहुँ आओर सब गोटा बहुत सारा खेल सब नबका नबका अपना गाम घरमे निकालि कऽ बनबय छलहुँ खेलय छलहुँ आओर सबके सङ्गे रहय छलहुँ खूब मस्ती करय छलहुँ सौंसे घुमय फिरय छलहुँ आमक लगमे हमसब बहुत रङ्गके खेल खेलय छलहुँ आओर इसकुलोमे हमसब टिफिन कालमे बहुत रङ्गके खेल खेलय छलहुँ चौरानुकी आसपास बहुत सारा एहन खेल छै ई खेल हमसब बचपनमे खेलय छलहुँ आओर सबके सङ्गे मिल जुलि कऽ रहय छलहुँ आइ काल्हिमे जे छै से बच्चा सभके तऽ बस मोबाइल दऽ दियौ मोबाइलसँ खेल खेलत आओर बाहरी खेलके बारेमे कोनो जानकारी नहि छै लेकिन हमरा सभके तऽ ताबैत मोबाइलके कोनो व्यवस्थे नहि छलै हमसब ओहिना अपन रङ्ग बिरङ्गके खेल सब खेलय छलहुँ आओर नीक जेना रहय छलहुँ सब हिल मिल कऽ एक सङ्गे रहय छलहुँ आब तऽ कोनो मिलनता एकता रहिये नहि गेलय हन आओर सब अलग अलग अपन घरमे मोबाइल लअ कऽ बैसल रहइए आओर अपन मोबाइलमे घुसल रहइए आओर बाहरक कोनो दुनियादारीसँ मतलब नहि छै हमरा सबके बहुत रास सङ्गी सभ रहय छलै सङ्गी सब सङ्गे घुमय फिरय छलहुँ आओर खूब खेलय छलहुँ मस्ती करय छलहुँ